जेह्ड़ी मतलब डोगरी लैंगुएज ऐ जेह्डे़ बी हिन्दु मतलब लोग न अज्जकल्ल दे जेह्ड़े बच्चे न ओह् डोगरी तां करियै नी बोलदे उनेंगी शर्म आंदी डोगरी बोलदे क्योंकि जेह्ड़ी डोगरी लैंगुएज ऐ ओह् थोह्ड़ा इ'यां मतलब अच्छी ऐ ते बट जेह्ड़े अज्जकल दी लेकिन जनरेशन ऐ जेह्ड़ी ऐ दोस्तें बिच्च बोलदे कि इक थोह्ड़ा इगो बी आई जन्दा बिच्च मतलब कि अस डोगरी की बोलचै क्योंकि अहें हिन्दी आंदी ऐ अहें गी इंग्लिश आंदी ऐ पर तां करियै लोक शर्म करदे न तां करियै डोगरी घट्ट बोलदे न होर तां करियै आखेआ जाए कि अज्जकल डोगरी थोह्ड़ी समाज बिच्च घट्ट यूज़ होंदी ऐ मतलब जि'यां स्कूल कालेज बिच्च बिच्च तां करियै डोगरी थोह्ड़ा